आजकल मोबाइल पे ये बीडियो बहुत सारी बनाई जाते हैं जैसे लोग डांस वगैरह करते हैं या वो फोटो खींचते हैं कोई चीज का कोई काम करते हैं उसकी फोटो बीडीयो बना ली भेज दी या कहीं कुछ देखते हैं तो उसकी वे तुरंत बीडियो बनाके भेज दिए तो देखते हैं कि ये कुछ लोग जैसे मछली पकड़ने की बीडीयो बनाई तो कई कुछ लोग वो कटिया लगाते हैं तालाब में कटिया लगाके मछलियां पकड़ते हैं और कुछ लोग जाल डाल के मछलियां पकड़ते हैं जैसे मछुआरे लोग हैं तो वो जाल डाल के इतना मछलियां पकड़ लेते हैं और हमने देखा है कि कटिया लगा के भी बहुत सारे लोग करते हैं थो छोटे छोटे वो गढ्ढा बना लेते हैं मेडियां डाल करके और मछलियां पकड़ते हैं उनके भाई अनुभवी हैं और उसका मछलियां पकड़ने के बाद में फिर म्याउ उसका बीडीयो बनाते हैं बीडीयो बना करके भेज देते हैं सब लोग तो देखते हैं मोबाइल पे और बड़ी उसकी तारीफ करते हैं कि ये लोग मछलियां कइसे पकड़ लेते हैं छोटे छोटे गढ्ढे बनाते हैं उसमें का पानी निकाल देते हैं ओ हाथ से मछलियां पकड़ लेते हैं बहुत से लोगों को देखा है हमने और उनको मछलियां पकड़ने का अच्छा तरीका मालूम है तो और ये जाल से जो पकड़ते हैं वो भी अच्छा अपना तरीका अपनाते हैं पानी झील करके और दो लोग जाल पकड़ करके और ओ उसको मछलियां का पकड़ते हैं फिर निकालते हैं छोटी बड़ी मछलियां सब आ जाती है उसमें जाल में और ओ उसका बीडीयो बनाते हैं फिर भेजते हैं यूट्यूब पर डालते हैं और बहुत अच्छा तरीका उनको उन लोगों को मालूम है बहुत अच्छे ढंग से वो मछलियां पकड़ लेते हैं और उसका बीडीयो बना करके ओ यूट्यूब पे डालते हैं तो सब लोग उसको देखते हैं